औ आं बेरायनो मोजां मोनो आरो आंनि मोजां मोनसिननाय दावबायारि जायगायानो जाबाय भैरबखन्द' जे भैरबखन्दआ जाबाय उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे जि बेरायनो हाग्रा जायगा बेयो आसाम बरदार अरुणाचल बरदार आरो भुटान बरदारनि खाथियाव दङ जों भैरबखन्दआव थाङोबा जों अरुणाचलखौबो नुहुरनो हायो आरो भुटानाव खौबो जों नुहुरनो हायो भैरबखन्दआवहाय जोंहा बोहैयो धोनस्रि दैसा बे धोनस्रि दैसाया बोहैनायखाय दैज्लां बोथोराव थांनो जोबोर मोजां मोनो मानसिफ्रा थांनानै बेहाय दैसायाव दुगैनो मोजां मोनो नाफोर बोननो मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे पिकनिकबो जाहैनो हायो बेवहाय फेमेलिफोरजों न'खरफोरजों थांनानै पिकनिक जाहैयो लोगोफोरजों थांनानै पिकनिक जायो आरो बेहाय अरुणाचल आरो भुटाननि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइबो फानफैयो आरो जिब जुनारबो फानफैयो नोंथाङा जिब जुनार फिसिनो लुबैग्रा बा एबा फिथाइ सामथाइ जानो मोजां मोनग्रा सुबुंबा नोंथाङा थांनानै नायनो हागोन जोबोर मोजां जायगा आरो बेजों लोगोसे भैरबखन्द'नि खाथियावनों दं जोंहा गेटसेमाने मेन मेद फरेष्ट मोनसे अर'नबारि जेखौ मोनथियै सुबुङा गायसनना गालांनाय बेवहायनो बेयाव जोङो थाबायनानै बेरायबा जोबोद सान्थि मोनो मानोना जायगायाबो जोबोद सान्थि गोनां आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ दै बोहैबोनाय बे दैसायावबो जों थांनानै जोंनि समफोरखौ दसे जनानै हगारहरनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे दङ जोंहा हाजो जेरावहाय नोंथाङा गाखोहैनोबो हायो